हमरा बारिशके मौसम बहुत अच्छा लगैत छै काहेकी बारिशके मौसममे नाही ओतना गर्मी रहैत छै ना ही ओतना ठण्डी रहैत छै आओर तो बारिश होबे छै तो जहाँ सूखा जहाँ सूखा ई रहैत छै भूमि तो उहाँ पे बा पानि पड़ए से सभ चीज हरियाली हो जाइत छै तऽ इसलिए हमरा ई पसन्द छै आओर

आओर नीक मतलब इहाँ इस बहुत अच्छा लगैत छै बारिशके मौसम बहुत नीक होबैत छै बहुत सहा सहा जे खेती उती करैत छै ओकरो थोड़ा सा सहारा मिलैत छै बारिश होबैत छै तऽ तऽ इसलिए हमरा बहुत अच्छा लागैत छै बारिशके मौसममे बहुत मतलब बारिश होबैत छै तऽ बहुत नजारा नीक लगैत छै

आओर बरसातके मौसममे तऽ सभ चीज खिल जाइत छै पशु पक्षी सभ केओ झूम उठए छै अच्छा लगैत छै आओर सावनके सावनके बारिश तऽ आओर मस्त आओर अच्छा होबैत छै